औ आङो माने हजों आसामाव बेरायहैनोसो माने बिनि बोथोरखौ खबर लानो फन हरदोंमोन आङो आङो दा दिल्लीआव दङ होनबा बेरायजानाय नङा नामा

ओमफ्राय बिदिनो जुलाइनि पास थारिकसिमाव आं सहैबा माने बेरायनो हानाय जागोनना जायाथाय

माने बोथोरा औ माने बोथोरा माने अखाल' हागासिनो दं ना सान्दुंफोरबो दुंदों ए ए दैज्लां आंजों ओमफ्राय आंनि सानै लोगो थांनो नागिरदों आङो क'क्राझाराव थांगोन सानदोंमोन आङो फ्राय औ औ औ दे बिदिब्ला